जी जी जी जी जी हम सुभाष गारमेंट से बोल रहे हैं जी हमारा ही है मिल जाएगा जरूर मिलेगा कितना चाहिए आपको अच्छा मिल जाएगा बीस रुपए मीटर देता हूँ

आपको कितना मीटर चाहिए कितना चाहिए पूरा पूरा मतलब की एक कितना लेना है कितना मीटर लेना है ये पूछ रहे हैं मीटर के हिसाब से आप ले लीजिए आप सिलवाईएगा तो पता चलेगा ठीक है ठीक है तीस रुपए मीटर के हिसाब से आपको मिलेगा जितना आप लेंगे

जी जी जी

अरे महंगा तीस रुपए में चल रहा है रेट आप आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेते तो हम आपको थोड़ा कम लगा देते चलिए चलिए कुछ हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट आपको दस परसेंट देंगे बस

अरे भाई हो नहीं पाएगा ना ठीक है फिर आपको बीस परसेंट छूट दे देंगे बीस परसेंट छूट देते हैं चलिए हम्म ठीक है ठीक है